खेल लोककके लेल तनाव सँ मुक्ति आओर आनन्दायक आउटलुक लए बहुत ही वर्णन करैया जेना अगर हम कखनो दिमागसँ आउटलेट भए जाइ छी या मोन नहि लागैया हमरा तऽ हम कोनो खेल खेल के अपन तनावके दूर करि सकै छी तनावसँ मुक्ति पाबि सकै छी जकरामे अनेको खेल यए मोन भेल तऽ खेलैके तऽ आउटडोर गेममे जेना क्रिकेट भए गेल मोन भए गेल तऽ दौड़ लेलौ मोन भए गेल तऽ क्रिकेट खेल लेलौ मोन भए गेल तऽ बैटमिंटन खेल लेलौं आब मोन छै घरसँ निकलि कऽ नहि हम अन्दरेमे बैठल छी हमरा मोन नहि लागि रहल यए तऽ हम की खेलौ तऽ आरामसँ कोनो मोन भए गेल तऽ मोबाइलपर गेम खेलै लागलौ लेकिन मोबाइलपर गेम ओतना नहि मोबाइलपर गेम खेलैसँ आओर तनाव बढ़ि जाइए तए सबसँ सुन्दर की अहाँके करैके की यए तऽ अहाँ ई अथि लूडो खेल लियौ बैठके घरवलाके साथ कैरमबोर्ड खेल लियौ अहाँ घरवलाके साथ बहुत ही सुन्दर प्रेरित लागत अहाँके आनन्दायक मिलत तनावसँ मुक्ति होयब तनावसँ जेना मुक्ति होयत तऽ अहाँके दिमागो काम करत पढ़ाइयोमे मोन लागत यऽ कारण खेल लोकके लिए तनावसँ मुक्ति बहुत ही जरुरी छै खेल अहाँ खेल लेबै तऽ तनावसँ मुक्ति भए जायत